आंनि ओनसोलाव जागायनो हाथाव फालांगिया ओरैनोथ' पेट्र'ल पाम्पफोर बानायनानै गोबां खाबु मोननो हागोन

हस्पिटाल एबा फार्मासिफोर खुलिनानै फालांगियाव गोबां खाबु मोननो हागोन मानोना जोंनि ओनसोलाव ओरै बेंथलथिं दिप' एबा पेट्र'ल पाम्पफोरानो गैया गंसेबो बेयाव मानोना बयबो गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो लायनांगौ जायो जायनि थाखाय बेयावहाय पेट्र'ल पाम्प खुलियोब्ला बेयाव गोबां जायगानिफ्रायनो पेट्र'ल सोनो फैगोन एबा गोबां मुलाम्फा एबा लाबबो जागोन पेट्र'ल पाम्पआव खुलियोब्ला जोंहा गोबां बेनिफिट आरो लाब मोनगोन आरो बैथिंजाय हस्पिटाल एबा फार्मासि खुलियोब्लाबो जोंनि गामियाव गोबां लाब दं मानोना हस्पिटाल गंसेबो गैया आरो फार्मासिबो गंसेबो गैया आरो हान्था मेला थांलाय फैलायनिबो लामाफोरा प्रब्लेम जायनि थाखाय हस्पिटाल खुलियोब्लाबो गोबां फालांगियारि मुलाम्फा मोननो हागोन पेट्र'ल पाम्प खुलियोब्लाबो जेरै बेंथलाव गेजेर जाबाय नालाय ओरै थिनआलि सान्थिफुर ओरै सारिआलि बायदि गामिनिफ्राय गोबां ओनसोलनिफ्रायनो थाव सोनो बेंथलाव दों दों फैनांगौ जागोन दाथ' पेट्र'ल पाम्प गंसेबो गैया जाहैबाय जायनि थाखाय काजलगाव बङाइगाव सापागुरि बायदिफोराव थांनानै पेट्र'ल सोहैनांगौ गोनां जायो

फालांगि खालामोब्ला जों गामियाव गैथारा आरो बिदिनो फिसा फिसौ फालांगि खालामनो हागोन जेरै अमा फिसिनानै फालांगि खालामनाय अमाखौ आदार होयो उन्दैनिफ्रायनो फिसा बिमाफोर लानानै फिसा एरहोना फालांगि खालामनो हागोन ओरै

आरो बिदिनो फिसा फिसौ जेरै औवाफोरनि फालांगि खालामनो हागोन जेरै अजन हिसाबै औवाफोराबो गोबां दाम दंसै दा औवाफोरखौ फानै फानै एबा बेफार फालांगि खालामनानै खामायनो हागोन रां नांजालायगोन फालांगियानोथ' पेट्र'ल पाम्प खुलिनानै पेट्र'ल फान नांगौ जायनि थाखाय पेट्र'लजों गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन फाननानै आरो माहाजोन एबा लाब मोननानै माहाजोन जानो हागोन आरो पेट्र'लनि रांजों फार्मासि खुलियोब्लाबो गामियाबो मोजां जागोन आरो गामियाव देहा फाहामनो थाखाय रावबो फार्मासि होग्रा गैया जायनि थाखाय फार्मासि खुलिनानै गामिनि मोजां खामानिबो मावनो हागोन आरो बेफार फालांगिबो मोजां खामायनो हागोन